थोरसि लथाफोरखौ जों भिमबारजों मानजियो आमफ्रायो माब्लाबा माब्लाबा भिम बार गैयाब्ला निरमा जोंबो निरमाखौबो इउस खालामो आरो निरमा हाथ'फ्ला बाला बेफोरखौबो इउस खालामो आमफ्रायो माब्लाबा समाव बेदर ओंख्रि जेरै बोरमा बेदर अमा बेदर दाउ बेदर बेफोर ओंख्रिखौ संब्ला साराया थाव थाव जायो आरो ना मेलेखा मेलेखा जायो जेबो अखा अखानायै बाथाय बेखौ मानजिनो हायै थाव खारा ओरैनो भिमबारफोरजों खारनो नागिरा आरो ना माबाया थावा बिनिखायनो जों मा इउस खालामो होनब्ला बेवहाय बे साराय थाव गोनां सारायखौ दै होनानै अराव रुयो आरो एसे दैखौ ग्लाब ग्लाब गोदौ होयो अब्ला अब्ला माबा थावा खारो आरो दै गुदुंजों दै गुदुंजों आमफ्राय खारजोबाब्लाथाय बेखौ बाला बाला हाथ'फ्ला हांगार होनानै आरो साफा मानजिनोसै आरो बेजे जोंना गामिफोराव जिगाब बस्था बेफोरजों मानजियो बेबायदिनो साफा खालामो आरो बेबायदिनो जोंना साराया साफा जायो आरो गामि ओनसोल गामि ओनसोलफोरावथ' माइ जिगाब माइ जिगाबजों बाला हाथ'फ्ला बेफोरजों मानजिनानै साराय खिथु फोरखौबो साफा खालामो